नमस्ते मेरी फैमंली च अस पंज सदस्य आं मम्मी डैडी दो भ्रा ते कन्नै में मेरे पापा जेहड़े ओह् आर्मी च है ते हून जेहड़े ओह् रिटायर होई गेदे न ते हून जेहड़े ओह् खेतीबाड़ी करदे न ते मेरी मम्मा जेहड़ी ना ओह् घरै दा गै कम्म करदे ना असें पशु बगैरा बी रक्खे दे उं'दा गै कम्म शम्म करने होन्ने आं ते जेहड़े दो मेरे भ्रां ना ते ओह् इक पढ़ा दा ते दूआ ते ओह् प्राइबेट गै कम्म करा दा ऐ ते अपना जेहड़ा मतलब जेहड़ी कमाई करदे ओह् थोह्ड़ा बहुत अपना खर्चा जेहड़ा कड्ढी लैंदा उं'दे बिचा ते घरै दा खर्चा जेहड़ा अस उऐ खेतीबाड़ी बिच्चा गै कड्ढी लैन्ने होन्ने हां ते घ्यो देहीं दुद्ध बगैरा अस घरा दा गै खन्ने होन्ने आं ते में जेहड़ी आं इद्धर रियासी बिच अपनी ग्रैजुएशन करा निं आं मतलब मीं उं'दा चेता ते बड़ा औंदा कुतै कदें अपनी फैमली दा कि काश में उं'दे कोल होआं जां के मतलब बड़ा कुछ होंदा ऐ ऐसा ते जेहड़े मेरे फ्रैंडज न फ्रैंडज मेरे बड़े ज्यादा न लेकिन कुछ खास फ्रैंडज बी हैन इक दो जेल्लै में उ'दें कन्नै मिलनी होन्नी आं ते ओह् उंदे कन्नै बड़ा गै अच्छा मतलब कि मिलियै लगदा उं'दे कन्नै खूब सारियां अस गल्लां करने केह् कीता केह् नेईं और जि'यां बचपन बिच अस केह् करदे हे किटयां स्कूल बिच रौंह्दे हे केह् मस्तियां बगैरा शरारतां बी बड़ी ज्यादा करदे हे ते जेल्लै मतलब मेरे घर कोई फंक्शन होंदा में उ'नेंगी इनबाइट करनी आं ओह्बी औंदे ते जेल्लै उं'दे घर कोई फंक्शन होंदा तां ओह्बी मिगी सददे ते में उं'दे घर जन्नीं आं फिर अस बड़ा गै मतलब उं'दी जेहड़ी फैमली बगैरा उं'दी मम्मी पापा ना जेहड़े फ्रैंडज दे ओह् बहुत अच्छे ना मतलब इकदम मिगी बी अपने बच्चे आह्ले लेखा गै ट्रीट करदे न ते मतलब बड़ा मजा औंदा ऐ जेल्लै अस सारे मिलने होन्ने आं कुछ इक स्कूल दे फ्रैंडज हून जेहड़े कालेज दे फ्रैंडज ना ओ बी बड़े अच्छे ना उंदे कने बी मेरी काफी अच्छी बाईंड़िंग ऐ साढ़ी सारें दी ऐ ते जेल्लै साढे़ कोल फ्री टाइम होंदा अस बाह्र घूमने फिरने बी जन्ने होन्ने आं खन्ने पीने मौज मस्ती करने गी तांह् तुआहीं ते और जि'यां कुदै कदें अस अपने फ्यूचर दे बारे बिच बी सोचने होन्ने आं भाई हून तूं केह् करना में केह् करना पढाई बी साढ़ी मतलब ठीक गै चला दी ऐ सारें दी कोई किश आखदा में किश बनना कोई किश आखदा